हीउ जेको दौरु हली रहियो आहे तरकीअ जो दौरु आहे तरकीअ जो दौरु याने अॻें माण्हू वधीक हूंदा हुआ मशीनूं घटि हूंदियूं पर हाणे उबितो थी वियो आहे मशीनू वधीक आहिनि माण्हू घटि आहिनि माण्हू पंहिंजूं घुर्जू हुन मशीननि ज़रिए पूरियूं था करे छॾनि जीअं त ॾिसो अॻे घरनि में सभु कम असां पाण कंदा हुआसि पाण कंदा हुआसीं माना अॼु रोटी ठहंदी हुइ गैस ते हाणे रोटी ठहे थी ओवन में या ॿिया बि ज़रिया जाम अची विया आहिनि इलेक्ट्रोनिक चूल्हो आहे उन ते रोटी ठई थी वञे अॻे कोयलनि ते थींदो हाणे ॾींहो ॾींहुं ॾिसो गैस त सुविधा आहे ई आहे इन खे छॾे करे मिक्सर अॻे इमाम दस्ते में मसाला कुटींदा हुआ हाणे मिक्सर जो रिवाज़ आहे बटणु चालू कर फ़टाफ़टि मसाला पिसजी करे जुसूं तैयार थी वञनि अहिड़ा अहिड़ा तरीक़ा निकिता आहिनि फ्रिज में ॾिसो फ्रिज आहे फ्रिज में शइ थदी थी वञे रखण लायक थी थी वञे इहे मशीनरियूं आहिनि वॉशिंग मशीन कपिड़ा हथ में धोअंदा हुआसीं सोटिनि सां उहे कपिड़ा साफ़ु कया वेंदा पर अॼु वॉशिंग मशीन में बटणु चालू कर हा बाबा कपिड़ा सुठे नमूने धोपिजी था वञनि पढ़ाई लिखाई उनमें बि ॾाढो बदलाउ आयो आहे अॻें असां किताबनि रस्ते पंहिंजी पढ़ाई कंदा हुआसीं गाइडूं तक न हूंदियूं हाणे पोइ गाइडियूं आहियूं वरी गाइडियुनि खां पोइ हाणे त ॻाल्हि ई निराली थी वई आहे मोबाइल मोबाइल में किताब त खोलण ई ज़रूरत ई कोन थी पवे जेको बि ॿारनि खे खपे थो गूगल में सर्च करे मोबाइल में पढ़ी करे उनजा ज़वाब सवालनि जा उनखे मिली था वञनि हरि हिक ॻाल्हि जो मसलो मोबाइल में हल थो थी वञे चवण जो मतिलबु आहे त ॿारनि खे ॾाढी सहुलियत थी वञे उन मोबाइल जे ज़रिये पढ़ण में पर कुझु नुक़सान बि आहे बेरोज़गारी पिणु वधी वई आहे उन मशीनरी अचण जे करे माण्हू पंहिंजूं नौकरियूं विञाए वेठा आहिनि जिते ॾह माण्हू कमु कंदा हुते पंज माण्हू था कमु कनि कुझु नुक़सान बि आहिनि पर छा कजे वक़्त सां गॾु असांखे हलणो आहे ॿियो ॾिसो मोबाइल अॼु अॻें माण्हू हिक ॿिए सां मुलाक़ात करण लाइ सिड़जी वेंदा हिक ॿिए जे घरु मुलाकातूं करणु अरे अबा किथे आहीं चङनि ॾींहनि खां मिलियो ई कोने हाल चाल ओरींदा हुआ पर हिन मोबाइल जे करे अॼु वॉट्सअप कॉलिंग विडियो कॉलिंग करे हिक ॿिए सां उहा ई मुलाक़ात करे था छॾियूं हिकु ॿिए सां मिलण जो टाइम त कंहिंखे आहे ई कोन्हे पर को माण्हू पाण में पूरो लॻियो पियो आहे पर ठीक आहे समय सां गॾु हलणो आहे तरकीअ जो दौरु आहे असांखे अॻिते वधणो आहे इन्हनि शयूंनि खे असांखे स्वीकार करणो आहे ऐं अॻिते पंहिंजी ज़िदगीअ में फेरो बि आणणो आहे छो त परिवर्तन ई संसार जो नियम आहे असांखे उनखे अपनाइणो आहे हिन सां ई गॾु हलणो आहे हिन सां सवाइ ॿियो कोई चारो कोने त अचो गॾु जी हिन खे अपनायूं हिन खां गॾु हली